नमस्ते और कहाँ हैं आप मैं भी घर पर ही हूँ और हम घूमना चाहते हैं अरे हमको घूमना था जम्मू कश्मीर की सैर करनी थी दो हज़ार तो जम्मू कश्मीर की दो हज़ार की आप ज़्यादा नहीं बता रही हैं दो हज़ार ज़्यादा बता रही हैं कुछ कम करेंगी अरे तो हम भी तो वहाँ घूमेंगे तो हमको भी तो चाहिए तो वह हम इतना आपका घूमने का ही दे देंगे

अरे कुछ डिस्काउंट तो होना ही चाहिए ना

कुछ डिस्काउंट करिए कितना करेंगी कि बताइए पन्द्रह सौ तक करिए पन्द्रा सौ तक करिए ठीक है